ہیلو فحد جی السلام علیکم ورحمتہ اللہ اچھا اننکل بول رہے ہیں جی فحد سے بات ہو جائے گی کیا ہاں ذرا دیجیے نا ہاں بھائی وعلیکم السلام رحمتہ اللہ کیا حال ہے کیسے ہو الحمد اللہ ارے یار کبھی یاد کر لیا کرو یار کیا مطلب ذرا ا بھی کال نہیں کرتے ہو ہاں اصل میں جو ہے نا ہم لوگوں کو اگلے مہینے کے پندرہ تاریخ کو چلنا ہے سنگاپور ٹھیک ہے ہاں شادی ہے ہاں بھائی تم کو بھی ساتھ میں چلنا ہے ہاں سنو نا مسئلہ یہ ہے نا یار کہ میرے پاسپورٹ میں جو ہے نام غلط ہے مطلب اسپیلنگ مسٹیک ہے اس میں ہاں یار دیکھو نا ہاں کیسے ہوگا یار صحیح وہ ہاں ہاں اچھا انکل پاسپورٹ سیوا اس میں ہیں آفس میں او تو بہت اچھی بات ہے یار ہاں ہاں ہاں اچھا تو سنو نا کیا کرنا پڑے گا تم ذرا بتاؤ نا یار ہم کو ہاں ہاں بھیج دو بھیج بھیج دو بھیج دو بالکل سنو نا ہم بھیج بھی دو اور ان کو بول بھی دو تم خود سے ٹھیک ہے اچھا ڈاکومینٹس وغیرہ نا ہاں ہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم لے کے چلے جائیں گے ہاں بالکل بالکل اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہے میرے پاس سارا موجود ہے اچھا یہ بتاؤ کہ کتنا دن میں ہو جائے گا یہ ارے یار اتنا ٹائم تھوڑی ہے بھائی تتکال میں کروا دو نا یہ ہو جائے گا نا چلو یار بڑی مہربانی بڑی مہربانی ہاں انشاء اللہ دیکھو پھر میں بات کرتا ہوں تم سے ٹھیک ہے جیسا ہوگا انشا اللہ بتاؤں گا ہاں بھائی بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ یار بہت تم نے میرا کام جو ہے نا آسان کر دیا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے چلو اللہ حافظ وعلیکم السلام